पुराणे जमाने में खुह ॾाढा फेमस हूंदा हुआ माण्हू खुहनि जो पाणी पीअंदा हुआ खुह मां पाणी कढणु लाइ साधन हूंदो हुयो अर बालटीअ में रस्सी बधी करे ब उहा रस ॿ रस्सी खुह में विझी पाणी भरे करे खीचींदा हुआ हाणे त इलाही इलेक्ट्रिक साधन बि अची विया आहिनि मोटर सां पंप विझी मोटर सां बि पाणी खुहनि मां कढी सघिबो आ्हे खुह जो पाणी मिठो हूंदो हुयो माण्हू सिक सां पीअंदा हुआ पर हाणे ॾींहों ॾींहं खुह ॾाढा लुप्त था थींदा वञनि ऐं शहर वध वधंदा था वञनि खुहनि जो पर्चलन ॾाढो घटि थी वियो आहे